हॅलो स्विगीक फोन लागला न्हू हांव सत्यम गांवकर उलयतां रे हां हय हांवेन काल स्विगीचेर ऑर्डर केल्लें न्हू ते सुलक्षणा हॉटेलांतल्यान थंयच्यान म्हाका मरे एक रिडीम कोड मेळ्ळा स्विगी कडल्यान तो म्हाका फुडल्या ऑर्डरीक मरे रिडीम करपाचो आसलो तो म्हाका कसो करपाचो आनी कितें करपाचें तें सांगा मातशे हां अशें तर आं हांवेन तेंच केल्लें रे बट तो रिडीम जायना म्हणटालो आतां हांवेन पयशे दिला सगळें म्हाका रिडीम कोड मेळ्ळा म्हाका ती ऑफर घेवपाक जाय न्हू म्हाज्या म्हाका बरें पय सो ती हांवेन आतां चितला घेवया म्हुणोन सो हांवेन तुमकां आतां फोन केलो ती कशें घेवपाचें काय म्हुणोन हय हय एपार गेलो हां एप ऑपन केलो आं ओके रिडीम सेक्शनान गेलो ओके खंयचो तो रिडीम सिलेक्ट केलो हय केलो आं ओके सिलेक्ट रिडीम नाव ओके ओके या आतां म्हाका जे बेनिफिट्स आसा ते नॅक्स्ट ऑर्डरीक मेळटले थंय हांगा बरयलां की एक हजारा वयर ऑर्डर केले जाल्यार मेळटले हय सर तुमकां तो येयला न्हू हय हय सारकें हांवेन आतां रिडीम तुमी अशें कितें करता रे आतां म्हाका असो पयलो सांगलेलें की हॉटेलवाल्यान की पांचशे रुपया भितर ऑर्डर केल्यार हें मेळटलें आनी आतां तुमचो रिडीम कोड सांगता की आमकां हजारा भितर जो ऑर्डर करपाक जाय अशें कशें जातलें सांग पळोव्या तुमी एक सांगता आनी हो एक दिता अशें कशें चलतलें सांग पोव्या आमचे चिंता मरे आमी कितें म्हणो करपाचें हां तुमच्या ह्या ऑफरींक लागोन आमी ऑर्डर करता आनी तुमची ऑफरी आमची वाट लायता अशें कशें सांगां पोव्या तुमी अशें कशें चलतलें तुमी ही तुमच्यो ह्यो लुटपाच्यो आमच्यो खबरो मरे अशें चलतलें कशें तूंच सांग कळ्ळें कळ्ळें हय रे बट आतां हांवें रिडीम केलो म्हाका मेळपाक जाय न्हू म्हाका सांगलें की म्हाका पांचशे रुपयान मेळटले आनी तुमी सांगता की आतां हजारांचे ऑर्डर करपाक जाय चलतलें कशें तुमी चेंज करा म्हाका पांचश्या भितर म्हाका ऑफर जाय म्हणल्यार ती जाय म्हाका आतां मेळना हांव तुमचें आतां वचून तुमच्या व्हडल्या स्टाफाक वचून कॉल करून हांव तुमची कंप्लेन करतलो की तुमी म्हाका सारके कस्टमर कॅर दिवना आतां तूंच सांग कशें करपाचे फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तुमी सगळीं हें कितें घेवन येता ते अर्दे खाली डबे आसता तुमी पावतात हांगा लेट आं अर्दे वर पयलीं येता म्हणटा आजुनूय रिचींग रिचींग रिचींग दाखयता आनी तुमी घेवनूच पावना अशें चलतलें कशें पयली तुमची सर्वीस इतली सामकी बुरशी आसा करपाचें कितें आमी आमी पयशे कितें फुकट दिता हे तुमची सर्वीस ह्योच तुमचो कस्टमर कॅर अशें चलतलें कशें हें आं तुमी कितें तुम तुमच्या खातीर मरे ही कंपनीवाले सगळे हें बंद पडटा तुमचे सर्विसीस सारके नासता हें सारकें नासता तें सारकें नासता मागीर कंपनी बंद पडटा हें तुमच्या कारणाक लागून सगळें बंद पडटा करपाचें कितें आमी तुमकां लागून आमी त्रास घेवप तुमचें काम तुमी सारकें करा आमी हॅप्पी रावता न्हू आमकां सांगलेलें हजारा वयर जातले जाल्यार येतलें म्हुणोन आनी तुमी मागीर कितें करता दोन मिनटान पावले दोन मिनटान पावले दोन मिनटान पावले म्हणोन आमकां एक वर लेट दिता ते दिलें तें दिलें तें जेवण जाता थोंड आमी बरें अर्द वरान गरम गरम जेवण आनी बरें बरें जेवण येतलें म्हणोन ऑर्डर करता घरा कडल्यान आमकां भायर येवपा नाका म्हणोन आनी तुमी कितें आं कितें म्हणल्यार कितें तुमी एक वर लेट पावयता आनी आमकां हें करता थंड थंड जेवण जेवयता कितें म्हणपाचें कितें आनी मागीर ऑफरीचें हें कितें कटकटी रिडीम कोड कांय बरो हांवेन ऑर्डर केल्लो म्हाका रिडीम कोड आनी तुमचे कितें बेनिफीट्स दिता म्हणून दाखयता कसली आशा किद्याक दाखयता तर तुमी दितले म्हणून तुमकां दिवपाचेंच ना जाल्यार करता कितें तुमी हां नॉनसन्स मरे हें आमी कितें बेकार बसल्या तुमची ऑर्डरी रिडीम करपाक आनी हें करपाक ओके दिता मरे सारकें दिया टायम आतां पय तुमकां बेश्टे तुमी आतां हें आतां म्हाका पयलू सांगलेलें पयलू कितें तुमचो एपाचो ग्लीच आसलेलो जाल्या हांव इतलें तुमकां सांगचो नासलो न्हू तुमचे तुमी मातशें तुमी तुमचें काम सारकें करा हांव मागीर आमचो रिव्यू तुमकां बरो दिता हें तुमकां कळपाक जाय न्हू एक कितें हें करता तुमी ही तुमची ही मरे अशें कशें तुमी सांगपो पोव्या म्हाका बरें म्हाका रिडीम जातलो न्हू तो कशें सेम प्रोसिजर हांवेन परत करपाचो तें म्हाका सांगा आतां हय हय तर तोच मरे ओके एपान वचोन तो रिडीम सेक्शनान रिडीम करपाचो रिडीम केलो ओके रिवॉर्ड मेळ्ळें हे रिवॉर्ड म्हाका आतां केन्ना म्हणून मेळटले थंय बरयलां की शॉपिंग कुपन्स मेळटले आप टू फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड कुपन्स म्हाका आतां कॅश येतले काय कशें येतले ओके कुपन कोड तुमी आतां शॉपिंग सेंटरान वचोन सांगपा जाय हांवेन बरें तर फाल्यां म्हळ्यार हांव तुमकां परत कॉल करतलो शॉपिंग सेंटरान वचोन रिडीम जायना जाल्यार हांव कितें करपाचें कपडे थंयसान घेवपाचे ओके जाणा बरें शुअर शॉट जातलें मरे ओके बरें बरें तर थँक्यू